अगर हमें ड्राइवर का रेटिंग जानना है तो सबसे पहले उसको जाएंगे और वो किस तरह से ड्राइविंग कर रहा है वो देखेंगे सब से पहले तो उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस हैवी है कि नहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस हैवी हुआ तब तो वो ड्राइविंग अच्छे से करता है अगर छोटा ड्राइविंग लाइसेंस है कोई तो मतलब वो ड्राइविंग अच्छे से नहीं करता है इसलिए उस अगर उसे जाएंगे और ड्राइविंग करवाएँगे और जब वो ड्राइविंग करेगा तो उसको देखंगे और ड्राइविंग करेगा किस तरीके से वो कार ड्राइव कर रहा की और कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उस ड्राइवर को ये उसका रेटिंग जानने के लिए पता करेंगे कि वो जो गाड़ी है किस तरीके से चलाता है वो समय पर ब्रेक मारता है या नहीं और ये भी जानेंगे कि वो किसी तरीके का गाड़ी चलाते समय धूम्रपान तो नहीं करता सोता तो नहीं है ये सब जान के हम ड्राइवर का रेटिंग जाँच कर सकते हैं कि वो किस तरीके से गाड़ी चलाता है और ये देखना ड्राइवर ड्राइवर का सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एक्सपीरिएंस कितना है ड्राइविंग करने का और कितना साल से ड्राइविंग कर रहा है उस हिसाब से हम उसके ड्राइविंग का पता कर सकते हैं तभी उसके गाड़ी में हम बैठेंगे ड्राइवर के